देवाच्या कृपेन म्हज्या जिणेंत व्हड अशें आव्हान अजुनीय येवंक ना आनी तें येवकूय नाका जिणेंत जी आव्हानां आयली ती ल्हानूच आव्हानां समजून तांका तोंड दिलें आव्हानां ही जिणेंत आसताच पूण ताका तोंड कशें दिवप हे दर एकल्याचेर आसा शिर्वीस करतल्या बायलांक तर बेस बरें खबरच आसतलें की भुरगीं ल्हान आसतनाचे प्रस्न घरान कोणय जाणटो मनीस नासल्यान कामाक दवरिल्ल्या चेडवांचेर आपलें ल्हान भुरग्यांक सोडून वयतना आवयच्या काळजांत कितें जाता हे देवच जाणां अश्याय परिस्थितीन घरच्यांचो सपोर्ट आसा जाल्यार तूं त्याय परिस्थितींतल्यान वाट काडटा म्हज्या जिणेंतली ती पांच वर्सां याद केल्यार अजूनय जीव काचाबूल जाता तरीय देवाच्या कृपेन घोवाच्या सांगातान आवय बापायच्या सपोर्टान हांव हे आव्हान पेलपाक शकलें